हेल' औ लोगो मा खालामदों अ लोगो माबा पिकनिक जाहैनो नागिरदोंमोन नालाय बेखौनो नोंखौ नोंखौ लोगो जाहरदोंमोन आं औ हाग्रामा ब्रिड्जआव ब्रिड्जआव नङाब्ला मा दस्रायाव थांजागोन दां हाग्रामायाव नङाब्ला दस्रा जायगायाव अ जाहै जाहै जायो लोगो अरजाया अ एसे मोजां दिन नायनानै थांनोसै नामा लोगो अ एसे एसे बुरजा जागोन मानसियालाय उइंगार गंसे जागोन अ कालेक्टस'ना फन्द्रस'

थुदो थांनोसै बिदिनो अमा बेदर लानोसै दाउ लानोसै औ औ लोगोफोर दंबावोब्ला सानैसो लादेरबावदो औ एसे मोजां दिन नायनानै ज' थांजागौमोन बेरायनो आरामनो औ दे बिदिब्ला लोगो बेखौनो सोंहरदोंमोन आं औ खबर हरफिनब्लानो जाबाय लोगो आंनो दे औ दे औ दे बिदिब्ला